جی ہاں بالکل جس طرح ہر ایک لکھاری کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہر ایک مصنف کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور قلم کو جوہر دکھاتا ہے اسی طرح میری تحریر کے بھی مقاصد ہے اور میں بھی کسی امید میں اور کسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے لکھتا ہوں میری تحریر کا مقصد ہے کہ میں اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں جہاں میں رہتا ہوں اپنے برادری میں اور خاص طور پر اپنے قوم میں بیداری لانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے مذہب کی طرف واپس آ جائے اسلام کے مکمل شیدائی بن جائے اسلام کی تعلیمات گھر گھر کے گھر گھر میں عام ہو جائے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اچھے لوگ سماج کے اندر آ جائے میں اچھائی کو پھیلانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری قوم ایک ایسی قوم بن جائے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو دنیا کے سامنے میری قوم نہ جھکے بلکہ میری قوم جو ہے اس کے سامنے دنیا خود جھگے جھکے چوںکہ میں اس قوم سے ہوں جو حاکم بن کر آئی ہے نہ کہ محکوم بن کر میری تحریر کے مقصد میں سماج میں پھیلی ہوئی مختلف برائیوں کا خاتمہ ہے ان میں سے ایک جہیز ہے جس نے پورے سماج کو اس برائی میں مبتلا کر رہا ہے اور دوسری سود ہے جس کی وجہ سے غریب کا خون چوسا جاتا ہے اور مالدار کی تجوری بھری جاتی ہے